हा मूंखे लॻंदो आहे त राजस्थान जी जेका कला ऐं शिल्प आहिनि उहे हमेशह असांजी संस्कृतीअ असांजे समाज खे वधाईंदी रहंदियूं ऐं हुनखे प्रभावित कंदियूं रहंदियूं ऐं अॻिते बि घणो कमु ईंदियूं असां इहो असांखे इनकरे लॻंदो आहे की जेकी असांजी राजस्थान जी शिल्प ऐं कलाऊं आहिनि उहो रुॻो सुंदर ई कान आहिनि उहे असांजी संस्कृतीअ खे असांजे समाज खे बया कंदियूं आहिनि असां पहिरीं पंहिंजे असांजी इतिहास खे बया कंदियूं आहिनि त असांजो इतिहासु केॾो न वॾो ऐं केॾो न विशाल आहे हुन में अहिड़ा कहिड़ा कहिड़ा कमु थिया आहिनि अहिड़ा कहिड़ा वीर महापुरुष वीर राजा रहिया आहिनि जिनि असांजी संस्कृतीअ असांजी धरोहर असांजे समाज खे वधायो आहे इहा शिल्प इहा कलाऊं असांजी धरोहर आहिनि राजस्थान में अहिड़ियू घणियूं शयूं आहिनि जेके हुनखे वधाईंदियूं आहिनि जंहिं जंहिं जिनि राजस्थान जो नालो कयो आहे उन्हनि मां शिल्प ऐं कला बि पंहिंजो वॾो हिसो निभायो आहे ही बि आहिनि जेके रुॻो ई अॼु असांजे देश जा माण्हू ई न विदेशनि जा माण्हू बि आहिनि जेके इन्हनि खे ॾिसण ईंदा आहिनि इहे कलाऊं इन्हनि जा नृत हिन कलाउनि में जेका नृत आहिनि असांजा संगीत आहिनि असांजी शिल्पूं आहिनि मूर्तियूं आहिनि हिननि खे ॾिसी माण्हू चोकंदो रहिजी रहिजी वेंदो आहे त इअं कीअं थो सघे थी सघे असांजी जेका नई पीढ़ी आहे जिन्हिनि खे अहिड़ी कुझु बि ख़बर काने त छा थियो कीअं असां हिते कीअं पहुचंदा पहुची वियासीं इन्हनि सभिनी जी ॼाण हिन कलाउनि ऐं हिन शिल्पनि खां ई इन्हनि खे मिलंदियूं आहिनि त इहे सभु असांजी नई पीढ़ी खे ॿुधाईंदा आहिनि त असां न कहिड़ा ॾुख ॾि ॾुख ॾिठा आहिनि कहिड़ी ज़ कहिड़ी महिनतूं कयूं आहिनि कीअं असां हिते पहुता आहियूं असांजे केॾा वीर महापुरुष हुआ जिन्हनि जे बारे इहा शिल्प कलाऊं असांखे ॿुधाईदियूं आहिनि ऐं इहे कलाउनि असांजे न जेका ॿार आहिनि जेकी कलाऊं इहे कलाऊं ई आहिनि जेके ॿारनि जे अंदरु आहिनि ऐं उन्हनि खे कॾे उन्हनि खे इहो हौसलो थी ॾियनि न असां बि करे था सघूं माण्हुनि जे अंदरु कला ईश्वर जो वरदान मञी वेंदी आहे इहा कला इंसान जी ख़ूबियुनि खे ॿुधाईंदी आहे ऐं इहा कला इंसान में ईश्वर ई विझंदो आहे हिन असांजे राजस्थान जी शिल्प ऐं कला नंढे नंढे ॿारनि खे इहो हौसलो ॾींदी आहे त न हू पंहिंजे जीवन में कुझु करे था सघनि कला को मज़ाक न आहे या कला को इअं ई अहिड़ी जहिड़ी शइ काने कला अहिड़ी वॾी शइ आहे जेका इंसान खे केॾो मथे पहुचाए थी सघे कला में अहिड़ी ताक़त आहे त उहो इंसान खे अल अहिड़ी अहिड़ी शयूं थी कराए सघे जेका हू सोचे बि कान थो सघे अहिड़े मंज़िल ते थी पहुचाए सघे कला कला असांजे राजस्थान जी धरोहर आहे कला अहिड़ी आहे असांजे राजस्थान जी शान आहे माण्हू ॿाहिरां ईंदा आहिनि अहिड़ी कलाउनि खे ॾिसी कला इंसान खे रोज़गार बि ॾींदी आहे कला करे माण्हू अहिड़ा नवां नवां शिल्प ठाहे हुनखे विकिणे पैसो थो कमाए सघे ऐं जिनि खां असांजे देश जी जे देश में बि विकास थींदो ऐं माण्हू अॻिते वधी सघंदा कला ऐं शिल्प राजस्थान जी पहचान आहिनि ऐं इन्हनि सां राजस्थान जो नालो घणो मथे थियो आहे